असां मायुनि लाइ हिन जा मर्द रोजगार कनि था ऐं कमाइनि था जेकी दारुअ में ॾाढो विञाइनि था असां मायुनि लाइ ॾाढी मुश्किल आहे असां किथा घर हले या कीअं कजे छा कजे ऐं रोज मारा कुट लॻी पई आहे समाज में हिन रोजगार जे करे नशो कनि मर्द इनजे करे ॾाढो माइनि खे ॾाढी दिक़तु आहे चुनौती आहे